ہاں ہیلو جی سر بتائیے كیا كہ میں كیا سیوا كر سكتا ہوں سر سر كون سی مچھلی ہاں پراؤنس بھی مل جائے گی اور کچھ سر اور كوئی نہیں كیبرس ہوتی ہے سر كیبرس یا لیبرس كیبرس ہے لیبرس ہوگی سر اور اچھا آدھا آدھا كیلو ریہو مچھلی سر كتنی ایک كیلو اوكے اوكے سر ریہو مچھلی سر کا سر پرائز ہے یہی ریہو مچھلی وہ جو ہے سر سولہ سو میں ہے اور كیبرس دو ہزار میں ہے اور لیبرس جو ہے وہ ون تھاؤزینڈ میں ہے تو آپ كے حساب سے یعنی ایک كلو ریہو چاہیے سولہ سو وہ باقی سب كے الگ الگ سے بعد میں میں سب كا جوڑ كر پیسے بتا سكتا ہوں میں آپ كو كتنے ہوئے تو آپ كو سب چاروں چاہیے یا كچھ چاہیے سر وہ ہم كر دیں گے ان شاء اللہ اچھا تو ہمیں بس وہ ون سكینڈ ٹائم دیجیے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ كو سر آپ كے كل ہو جائیں گے دو ہزار ساٹھ روپئے آپ كو دو ہزار روپئے دینے ہوں گے سر اچھا اچھا ہاں نہیں سر اس میں تو آپ كھڑی مچھلی لینے جائیں گے سر پھر اس كو كاٹنا بھی اس كی صفائی بھی كرنا یہ ساری چیزیں كرنی ہیں تو جی سر وہ تو بات صحیح ہے لیکن ہمارے وہاں بھی كافی مہنگی مچھلیاں مل رہی ہیں تو ہم كو اس كا بھی خیال ركھنا ہے ہمیں پڑتا نہیں آ رہا سر آپ كہیں اور دیكھ لیجیے سر ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوكے اوكے